आंथ' खामानि मावनायखौ जेन'बा आङो फुङाव सिखारनानै ओंखाम सङो ओंखाम संबाय आरो बिदिनो गथ'फोरखौ स्कुलाव जाहोहरबाय आरो जाहोहरनानै बोरायनोबो जाहोहरबाय जाहोबाय आरो बिदिनो सिथ्ला सिबबाय थोरसि सुबाय अमा आदार होबाय गोबोर गारबाय मोसौ खाबाय गाइखेर सेरबाय बिदिनो गासैबो मावजोबनानै बिदनो एखमब्ला ना लायबाय ना लायनानै फैनानैबो बिदिनो एखमब्ला माबाबाय अमा आदार इरि होनानै आरो बेदिनो एखमब्ला माइ गायबाय गायो फैयो ओंखाम जायो आरो थांनानै खोथिया फुहैफिनो आरो थांनानै फैनानै आरो बिदिनो ओंखाम संबाय बिदिनो मोनाबाय अमा आदार होलायबाय आरो आंनाथ' फिसाफ्रा मानि साथाम नालाय सासे हौवासा सानैया हिनजावसा बिसोरनो जाहोबाय आरो उन्दुबाय बिदिनो आरो मेरला खामानि बिदिनो माइ गायनाय मानाय हायाथ' जोंना गैयानालाय मालायनि आदिसो गायो बिगाबा माइ गायबाय फैबाय आरो बिदिनो खामानि मावलायबाय बिदिनो अनेख खामानि मावनानै बिदिनो लोमजानाय साजानाय एखमब्ला लोमजायो एखमब्ला थांनो हाया जायो अबावबा थांनांगौबाबो बिदिनो हायाबो बिदिनो गय गायो खमला दं नारें दं जायगाफ्रा गायब्लाबो आरो जाया जेबो बेखायनो फैसा थाखाफ्रा थोआ थोआ जायो जोंना माइफ्राबो थोआ एसेल' जायो आरोथ' मा बुंबावनोथ' बावलायलाबायलै आं